हा त जीअं मां चङा कपिड़ा सुबिया आहिनि मां सिलाई कंदी आहियां ऐं मां सॼे प्रकारनि जा कपिड़ा सुबिया आहिनि जीअं पजामो कुर्तो चूड़ीदार पह परल ही सभु सुभिया आहिनि ऐं तमामु सुठा सुबिया आहिनि सुठा बि लॻंदा आहिनि छो ज त मुंहिंजे शहर में एॾा ई कपिड़ा चङा माण्हू पाईंदा आहिनि ऐं हिन जो ई चङो ट्रेडिशनल हले थो अगरि मां पंहिंजे सिंधु जी ॻाल्हि कयां त उन में पतलून पजामो ऐं सदरी हे सभु ऐं हुओ एॾो सुठो सुबियो आहे की मूंखे लॻे थो मां पाईंदमि त सभु ई माण्हू मुंहिंजे हिन जी तारीफ़ कंदा